ہلو گڈ مارننگ میم آپ گولا اسٹیشنری سے بول رہی ہیں مجھے میم اسٹیشنری کا سامان چاہیے

پین پیپر میپس ہول سیل ریٹ میں چاہیے مجھے ہاں آپ کے پاس پنچنگ مشین مل جائے گی ریٹ کہاں سے اسٹارٹ ہے کہاں کیسے کیسے ہے کتنے یہاں اِدھر سے چار سو والے میں کیا کیا کیا رہے گا کس طریقے سے کتنا کتنے دِن چل جائے گا اچھا تو برینڈیڈ والے کی گارنٹی کتنے کی ہو گی اچھا اور یہ پیپر اور چاہیے ہول سیل ریٹ میں تو مجھے کتنا لینا پڑے گا کہ یہ جو ہول سیل ریٹ میں کم سے کم میں ہو جائے ہاں تو پین پین کس کس کمپنی کے اور کتنے درجن لیں گے تو ہمیں ہول سیل ریٹ پہ مل جائے گا

اچھا میپس اویلیبل ہے آپ کے پاس مجھے سارے چاہیے ورلڈ کے انڈیا کے بلینک بھی چاہیے اور فل کلر فل کرا ہُوا بھی چاہیے مجھے دو تین پیکٹ چاہیے جی ٹھیک ہے شُکریہ یہ دُکان کب کُھلتی ہے آپ کی شاپ اگر میں آن لائن لینا چاہوں آپ ہوم ڈلیوری کر دیتے جی ٹھیک ہے اور شام کو کُھلی رہتی ہے دُکان جی ٹھیک ہے پھر میں وزٹ کروں گی سنڈے کو بند رہتی ہے اوکے پھر میں منڈے کو وزٹ کروں گی ٹھیک ہے شُکریہ بتانے کے لیے